वैसे तो राजस्थान के सभी लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हैं और सभी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो दूसरी कम्युनिटी के लोग से काफ़ी फ्रेंडली होते हैं अब ये लोग एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं तो जैसे हमारे यहाँ पर काफ़ी जो ऑर्गनाइज़ेशन मतलब ग्रूप्स बने हुए हैं जैसे फ़िमेल्स का अलग है जैंट्स का अलग है उनके ग्रूप बने हुए हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि महीने में एक बार या पंद्रह दिन में एक बार ऐसे ही कुछ पार्टी रखते हैं जिसकी थीम रखते हैं कभी ट्रेडिशनल रखते हैं कभी किसी कलर थीम को रखते हैं कभी ट्रेडिशनल ड्रेस का रखते हैं कभी ट्रेडिशनल फ़्ला फ़ूड का रखते हैं कभी ट्रेडिशनल डेकोरेशन का रखते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि यही कि एक दूसरे से इस प्रकार से मिलते हैं कि वो अपने कल्चर के अंदर रहकर ही अपने कल्चर को विकसित करते हैं और जैसे यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि एक साथ मंदिर जाते हैं कभी भजन संध्या रखते हैं और उन्होंने वो क्या करा ना उन चीज़ों को अपनाने कि कोशिश करते हैं उसके बाद कभी कभी ऐसा होता हैं कि फ़ुल मून डिनर भी रखते हैं मतलब डिनर टाइम रखते हैं एक साथ डिनर करते हैं जैसे फ़ेमिलीज़ के लोग हैं यहाँ छोटी छोटी सोसाईटीज़ के अंदर जैसे कभी गणेश पूजा हुई है या जब हम नवरात्रा करते हैं तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम भगवान का या कोई हम जो हैं फ़ेस्टिवल को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो ये इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे से बहुत करीब जुड़ जाते हैं और यही माध्यम होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ जाता है और यही तरीकों से वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है एक दूसरे को घर पर इन्वाइट करना पार्ट डिनर के लिए लंच के लिए छोटी सी पार्टी रखना और कल्चरल प्रोग्राम रखना भगवान की पूजा रखना और ऐसे ग्रूप्स बनाकर के वो क्या करते हैं कि ग्रूप्स बनाकर के उसमें गेम्स वगैरह खेलते हैं ऐसी चीज़ों से इंसान जो एक दूसरे से जुड़त जाता है